हा हलो हा दीदी हा मूंखे छा न ऑक्सीजन फेशियल कराइणो हो त ऑक्सीजन फेशियल कराइण में को साइड उहो कोन्हे न नुक़सान त कोन्हे न ऐं कि अच्छा हा छाकाणि जीअं छा पहिरों हिते आहे न हू लॻो पियो आहे त फोड़ा लॻा पिया आहिनि ऐं इन चिकनी चिकनी उहा चमड़ी आहे मुंहिंजी मां चयमि ऑक्सीजन फेशियल जे बारे में तव्हां खां पुछां कीअं लॻंदो मुंहिंजी स्कीन वॾी दाणे दाणे वारी आहे अच्छा अच्छा त दीदी पोइ घणा पैसा लॻंदा आहिनि ऑक्सीजन फेशियल जा अच्छा अच्छा त हिन जा तव्हां पंद्रहं सौ वठंदा त ॿ टाइम टे हज़ार थी विया थोरो घटि त कयो हा ठीकु आहे त पोइ इन मुंहिंजो चहिरो त चमकी वेंदो न एॾी बि तारीफ़ु न कयो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां त मूंखे ॾिनो हा तव्हां मूंखे मोकिलिजो त मां ॾिसा कीअं आहिनि ऐं ॿियो मूंखे छा आइब्रो बि कराइणो हो न न रुगो आइब्रो कराइणो आहे न न फोरहेड कोन कराइणो आहे रुगो आइब्रो ई कराइणो आहे ऐं आइब्रो जा छा मुंहिंजो इन शेप सुठो ॾिजो ॾिज़ा यानी शेप में गड़बड़ी न कजो कि टेड़ो मेड़ो या शकल में आइब्रो ई थींदो आहे जो थींदो आहे छो त हिकिड़े हंधि मां करायो हुयो हा त तव्हां मुंहिंजी शकल अहिड़ो हुन जे अच्छा कजो जीअं शकल हुन ते जीअं आहे वणे ओड़ो आइब्रो कजो हा त पोइ मां घणे वजे अचांव

हिकु वजे अचांव हिकु वजे खां कोई ॿियों टाइम कोन्हे जेको सही हुजे छाकाणि हिकु वजे मां वांदी थो कोन थींदी आहे न हिन करे त ठीकु आहे पोइ ऑक्सीजन फेशियल मुंहिंजो तव्हां कजो ऐं आइब्रो कजो ऐं मूंखे ऑक्सीजन फेशियल ॾाढो मस्तु खपे ऐं हीउ सही त आहे न ऑक्सीजन फेशियल या इन जे अलावा ॿियो को हुजे या छा हा हा हा हा त मेन ॻाल्हि त मुंहिंजो छा चिकनो चहिरो आहे न इन करे मां इहो सोचियो कि कंहिं मूंखे ॿुधायो हीअ दीदी सुठो कंदी आहे त तू हिकु वरी हुन खां पुछीसि त उहा तोखे ॿुधाईंदी कहिड़ो फेशियल कयां कहिड़ो न त चयांई मुंहिंजो न ऑक्सीजन फेशियल कयो हुअईं त मां चयोमि हलो दीदी खां ई पुछां थी कि ऑक्सीजन फेशियल कीअं आहे छाकाणि तव्हां खे त वधीक ख़बर हूंदी तव्हां वटि त घणे ई ग्राहक ईंदा हूंदा ठीकु आहे

हांजी जय झूलेलाल